औ औ औ औ औ अ' फुलिआथ' दं गोबाङै दं बेसेबां नांगोन हाब फास फास बिगाआव मथा मुथि बिगायाव हाजारनि बारो फुलिआ मोजां गाइब्ला थैयोबो नालाय अबेबा अबेबा

मथा मुथि दाथ' फुलिनि दामा बारायबाय एसे थारमानि बेवहाय दानस'नानै मुलिबो फुननांगौ फुनानै ग्रोब फेखेथ खालामनानै सोनानै हासार होनानै हायाव फेखेथआव हा सोनानै थुनानै दैहोनांगौ होमबासो बे फुलिआ मोजां जायो बहायनो मानि लेबार खरसाआबो गोबां दं आर बहाय मानि गोबोरखि हासार जों बानायनाय खोथा थारमानि गोबां खरसा थाङो आरो दा फुलि मोनसे आवनो साहा माबाया ओरैबायदि गोग्लैयो मथा मुथि फांसे फुलिआवनो थाइब्रै थाइबाआ गोग्लैयो बिराद खरसा दा हनै लेबार दामा खामानि लेबारानो बांबाय लेबार बांबाय गोबोरखि बांबाय फ्लास्थिख बहुथ खरसा थाङो आरो औ बुरजा बुरजा लाङोबा मथा मुथि साराइथिन बा मोननो हागौ फांसेआव बिनि खम हरनो हानाय नङा औ औ औ औ औ औ औ औ होनबालाय फैनानै नायदो नोंथाङा माबायदि फुलिखौ नांगौ बहाय मोननै सिसटिम दं मोनसेआ जाहैबाय दालायजों बानायनाय मोनसेआ जाहैबाय बेगरजों फुलि बानायनाय

मानि बेगरनि फुलिया बारा थिग नङा ओहो दालायनि फुलिआ साबसिन जायो हा औ औ माने दालायखौ बिफांखौ दाननानै फुलि बानायनाया मानि एसे नोरजिया जायो आखायनो फुलि बाहायनाया माने एसे माबा जायोमोन नालाय सिगाङाव अ दा बबेखौ लाङो लांफैदो नोंथाङा दे दे